इसकुल आओर कॉलेज हम दुनूमे भारतीय वैज्ञानिकके बारेमे पढ़ले छिए इसकुल आओर कॉलेजमे आर्यभट्ट नामके एगो वैज्ञानिक छलैए हुनका बारेमे हमरासबके ज्ञान देबल गेल छै आर्यभट्ट ने गणितके आविष्कार कएले छौँ आर्यभट्ट ही गणितके अविष्कार कएले छै जइसे मैथमे लोक बच्चा सब जोड़ घटाव गुणा भाग जेभी पढ़ै छै ओसब आर्यभट्टके ही अविष्कारके छै आर्यभट्टके गणितके अविष्कार कएलाके बाद ही गणितमे वृद्धि भेल छै आओर हुनकर जिन्दगीके बारेमे भी पढ़ले छियौँ फिर एक आओर वैज्ञानिकके बारेमे पढ़ले छियौँ जे गुरुत्वाकर्षणके अविष्कार कएले छौँ जब ओ पेड़के निचे बैठल रहलौ हँ तऽ पेड़सँ एगो फल जब नीचे गिरल सेब तऽ ओ सोचलन कि पेड़सँ सेब नीचे कइसे गिरल सेब उपरसँ भी नीचेसँ भी उपर जा सकै छन इससे ही गुरुत्वाकर्षणके ओ उत्पत्ति कएले छौँ आओर बहुत सारा वैज्ञानिकके बारेमे जनलए छौँ जे अनेक अनेक प्रकारके अविष्कार कएले छौँ अनेक अनेक प्रकारके चीजनके जनम देले हतौँ हुनकर अपन जीवनीमे छै ओ अपन अविष्कार अपन बुद्धिसँ कएले छौँ भारतमे अनेक प्रकारके वैज्ञानिक छै जे अनेक प्रकारके आविष्कार कएले छै उनलोगनके नाम अभी भी ऐतिहासिक बुकमे दर्ज छै ओ अनेक प्रकारके अनेक प्रकारके चीजनके अविष्कार कएले हतन भारतमे विकसित कएले हतन भारतमे वैज्ञानिकसँ भरल पड़ल छै